हाँ कोविड उन्नीस के लॉकडाउन में मोबाइल फोन से ऑनलाइन क्लास लेते टाइम बच्चों को पढ़ने में आसानी होती थी क्योंकि स्कूल जा कर तो उनकी पढ़ाई होती नहीं कोविड आने के कारण इस लिए वह ऑनलाइन क्लास लेते थे इस्कूल में मास्टर बुलाते भी नहीं थे उनको बुलाएँगे तो संक्रमण फैलेगा सभी बच्चों में इस लिए घर पे रह कर ऑनलाइन क्लासेज़ चलाई गई थी उनकी जिन से उनको पढ़ने में फ़ायदा मिला और फ़ायदा मिलने के साथ साथ बच्चे बच्चों को एक्सपीरियंस भी हो गया कि वो अध्यक्ष सीख रहें थें मोबाइल के कारण क्योंकि मोबाइल में वीडियो देख वीडियो कॉलिंग पर वो पढ़ कर फिर बाद में वीडियो भी देखते थें उसकी इस लिए उनको डबल पढ़ाई होती थी जब समझ में नहीं आता उसको डबल पढ़ते थें और अध्यक्ष भी जान सकते थे उसके कारण और ये तो उनके फ़ायदे है और उन से नुक़सान भी हुआ कुछ बच्चे पढ़ाई के बहाने कुछ ऐसे ही काम करते थे जो ग़लत देखते थे और वीडियो वैसी वीडियो देखते थे जिन से उनको भविष्य पर प्रभाव पड़ा और पढ़ाई ख़राब हो गई उनकी